नखरनि अमा दाव बोरमा फिनायनि बिसयै एसे बुंनि माबोरै फिसिनांगौ जेन'बा अमा मासे फिसा जाबाय अमा मासे फिसा जानाया नयथा दसथा बार'था गाहाम जायो बेफोरखौ फेदेरनाया बिराद जोथोन नांगौ जोथोन नङाब्लाथ' जाया बबावबा बिमाबो उन्दुथारगोन अमाफ्रालाय उन्दुथारखायो हर मानि दिउथि होनांगौ गोरलै समाव बिदिनो हर मानि दिउथि खामाब्ला बावबो मानै गाहाम माथाम गाहाम उन्दुथारखायो गोरलैयाव अमाफ्रा दा बेखायनो गोबां मोजाङै जथन खालामब्लासो जोङो जुनारफोरनि गोरलै जुनारफोरखौ जों फेदेरनो हायो नालाय जेथिया बिदिनो गोबां खस्थ' खालामनानै हर मानि दिउथि थानानै अमा बिमाफोरखौ बोखारनानैबाबो होयो गोबां खस्थ' खालामनानै जेथिया देरै देरै देरनानै जाहोनाय लोंहोनायजों जेथिया आदार जाबाय अमाफ्रा अमा फिसाफ्रा बाहायबो जोङो माइरं नांगौ जायो माइरंखौ बायदो दङब्लानो ओंखाम गेफे संनानै जेथिया जायो ओंखाम ओंखाम गोजा होदो जायै जायै जानानै जेथिया एसे देरबावबाय ओंखाम जाब्लाथ' देरखायो अमाया ओंखाम गेफे संनानै जाहोनानै देरब्लाथाय एबा आरो गुन्दैफोर लगायनानै एफा एफा जाहोबावदो जायै जायै देरनानै जाहो होलां देरहोलां जाहो होलां देरहोलां देरलांबाय बिदिनो जोङो फानजासे जों मोजां फेदेरनांगौ आरो अमा फिसाफोरखौ आरो दावसा जेथिया दाव फिसा दैनानै बेबो जेथिया फिसा ओंखारो दाउआबो बिसोरनोबो आदार इंखुर गोरलै गोरलै नांगौ बिसोरबो इंखुरफोर होयाब्ला माहाय एरजानानै जाहोनो बिमाफ्रा मालाय जेबो गैया एम्फौ एन्लाखौबो मोनजाजोबा बिसोरनो थाखायबो दावसा फिसानि थाखायबो इंखुर होनानै ओंखामफोर होनानै मोजां फेदेरनो राहा लायोब्ला मोजांबो जालाङो ओरैनो दोनोब्ला थैलांगोनबो माबा माबि एनजरफोरबो जालांगोन बायदिसिना नेवलायफोरबो जालांगोन हाग्रा सेराव बेखायनो दावखा सिलाफ्रालाय बिरबानो साबनानै लाङोमोनब्ला दा बेखायनो गोबां दावसाफोरखौबो जोथोन लानांगौ आरो बारा हगारसारनानै दोनब्लाबो बुहुथ बायदिसिना जुनारफ्राबो जायो जिबौफ्राबो जायो एम्बु बंग्लाफ्राबो मनयो गोरलै समाव दा बेखायनो जोथोन लानांगौ दावफोरखौबो बोरमाफ्राबो बिदिनो बोरमाफ्राबो बबेबा बिमाया माथाम गाहाम जायो बबेबा बिमाया मानै जायो बांसिनानो मानै मासेबो जायो बे मासेल' जाब्ला बेहा आदार जानायाव बिनदास हारसिङै जानाय जाबाय बेहा बिमानि आहार जाब्लाबो हारसिङै मोनजानायखाय मासे जानाया साबसिन जालाङो आरो गब्ल'यो मोजां साइस्थ' जालाङो गोख्रोंबो जालाङो जेथिया मानैआबो गावबागाव गावबागाव मोनफा मोनफा जागोन होमब्लाबो बिसोरबो मोजां जायो माथामब्ला माबोरै जानांगौ माथामब्ला नोङो जाजेन्नायनिफ्रायनो बिमाखौ नायनांगौ माबोरै जाहोयो माबोरै जाहोया अबे बांसिन मोनजायो फिसाफ्रा माथामा बोरमाफोरनि फावलाय बेयो बोरमाया जायहा सिगां जाग्रोबाय बे रासिन बोलो दं आरो बेयो रासिन मोनजाबाय जायहा उनथाराव जायो बेयो बोलो गोयैखाय गाब्बायबायो दा बेखौबो नोङो जोथोन लानांगौ जाहैयो मानो माबोरै लानांगौ बिमाखौ हमथानांगौ बे रासिन जाग्राखौ बोखानानै बे खमसिन जाग्रानो जाहोसिन्नांगौ होमब्लासो बिसोरो समान समानबो देरलांगोन आरो मोजांबो जालांगोन बिदिनो दावब्लाबो अमाब्लाबो गोरलैयावनो मोजां जोथोन खालामब्लासो नोङो मोनगोन आरो आबादफोरखौ जे जे जेखुनु आबाद मावा मानो बिदिनो जागोन मोजाङैनो मोनगोन नों जोथोन खालामबा